असां असांजे घर में असांजे पपा पीउ खे इतिहास जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ ऐं जेॾीमहिल बि पाण में फ्री वेठा हूंदासीं त असांजो पीउ असांखे अलॻि अलॻि कहाणियूं ॿुधाईंदो उन में मूंखे अॼु बि यादि आहे हिकिड़ी कहाणी जंहिंमें मुंहिंजो पीउ बि फ्रीडम फाइटर हुओ त उन असांखे ॿुधाईं त कीअं असांजे इष्ट झूलेलाल भॻवानु कीअं अवतारु वरितो सिंध में जॾहिं असांखे जाम माना तंग कंदा हुआ धर्म मटाइण लाइ कीअं मिरख बादशाह सभिनी खे परेशानु कंदो हुओ तॾहिं जेके लेट ऐं औरतूं हूंदियूं हुयूं उहे बि सिंधू नदीअ ते अखो पाइणु वेंदियूं हुयूं ऐं उहे ॾकंदियूं हुयूं त ॿई असांजा जेके मर्द वञनि था कमाइण लाइ त उहे बि सुख़ सां घरु वापसि अचनि इन करे उहे नदीअ ते अखो पाइणु ऐं पलउ पाइणु वेंदियूं हुयूं त जीअं असांजा मर्द कम तां सुठे नमूने बिना कंहिं तकलीफ़ जे वापसि अचनि ऐं पोइ सिंधू नदी ॿाॾाईंदियूं हुयूं त असांखे हिन ज़ुल्म खां बचायो ऐं जेको असांजो ॾाहिर सिंह राजा हूंदो ॾाढो सुठो हूंदो हुओ ॾाढी रहियतु जी सुठी संभाल लहंदो हुओ पोइ असांजे पपा ॿुधाईंदो त जेके औरतूं पलउ पाईंदियूं त हुननि जी पुकार ॿुधी करे उन सिंधू नदीअ मां झूलेलाल भॻवानु अवतारु वरितो ऐं असांजे सिंधीयुनि जी रक्षा करण लाइ अवतारु वरितो ऐं असांखे चयईं कंहिं बि ॻाल्हि जो तव्हां सोच वीचारु न कयो मां तव्हां खे हर कंहिं तकलीफ़ खां बचाईंदुसि जंहिं करे अॼु असां इष्ट देव पंहिंजे झूलेलाल भॻवान खे ॾाढो प्रेम ऐं सिक सां पूजींदा आहियूं